हेल्लो गोर लागैत छी हम छी हँ ठीक छी अहाँसभ ओ आइ घरमे माछ बनलै हेँ बुझलियै दीदी से माछ जे छै से खाइमे स्वाद कोन कोनके आबैत छै आओर बच्चाके स्वास्थ्यके लेल कोन माछ सभसँ बढ़िआँ होइत छै आओर अगर कम मतलब जे सस्ता माछ आबैत छै गाम घरमे ओहो माछ माछके नाम बता दिअ हँ ऐ माछ के नाम ओ कोनो बात नहि आ ओहिमे सभसँ बढ़िआँ एकटा माछमे सँ कोन बढ़िआँ लागैत छै जे गाम घरमे मतलब औरतसभ बेचैत छथिन वा कि मम्मीसभ जे मतलब स्वाद बुझैत छथिन ओहि माछमे खाइमे नैनी बिकेट हँ आइये अनने छथिन घरमे नीक माछ इएह हमरा पुछबाक काम छलए जे कि कोन माछ जे खाइमे स्वास्थ्यके लिए बढ़िआँ होइ छै आओर अपना गाम हँ ई तऽ छैहे माछक स्वाद ई माछमे स्वाद देखियौ तऽ सभसँ ज्यादा लहसुन प्याजके अहम भूमिका होइत छै ई बात बुझलियै लेकिन गामघरमे कोइ कहैत छथिन जे कि माछ ने खाइत छथिन आओर ई छोटका माछमे कोन कोन बढ़िआँ होइत छै खाइमे हमरा छोटका माछ तऽ बहुते पसिन्न अछि इचना माछ इएह ने जे जे कि

हँ ई बात तऽ सहिए कहलियै जेना अगर देखल जाय तऽ सभसँ बढ़िआँ खाइमे हमरा सिंगही माछ लागैए ताहि द्वारे पुछि लेलहुँ आ रहलै बात कि बिकेट आओर कातर इहोसभ तऽ खेबे करैत छियै हँ ठीक छै ठीक ठीक छै राखैत राखैत छियनि दीदी